हाँ जी नमस्ते हाँ हाँ आप चलिए तैयार होइए हम बनारस आपको घुमा देंगे आप इतना भाड़ा लगेगा दो हज़ार रुपया हाँ दो हज़ार लगेगा चलो ठीक है सौ दो सौ रुपया कम कर देंगे आपको घुमा देंगे बनारस घुमा देंगे और कहीं घूमना है तो आप वहाँ चले घुमा देंगे हाँ सब चीज़ है होटल है लैट्रिन्ग है बाथरूम है सुरक्षित है बढ़िया कुर्सी मेज है सब चीज़ है आपना खाइए पिए घूमिए हाँ हमारे पास चार चक्का गाड़ी है आपको घुमा देंगे जहाँ भी घूमना है आप चलिए घुमा देंगे आपको सब चीज़ का सुविधा है सब चीज़ का हाँ चलिए आपका परिवार है तो क्या हुआ अब वही हिसाब से भाड़ा भी लगेगा आपका परिवार है आप घूमने चलो बुकिंग कर लो आप चलो हम घुमा देंगे आपको बड़ी साइज के है गाड़ी दस बारह लोग आ जाते हैं आराम से चले चलना

हाँ होटल भी बुक हो जाएगा आपका बढ़िया आराम से वहीं पर होटल में बैठो आराम से खाओ पियो आराम करो फिर अपने घर आओ

चलिए आपको हम घुमा देंगे देख लेना काशी भी चलना है तो आप काशी भी चलो विश्वनाथ काशी चलो देख लो देख लो घूम लो हाँ हाँ हाँ चलिए जहाँ भी जाना है आपको सब जगह घुमा देंगे बढ़िया खाने पीने का इंतजाम है हर एक चीज़ का है जहाँ भी चलने खूब आराम से बैठो खाओ पियो देखो घूमो टहलो पन्द्रह से नहीं पड़ेगा पन्द्रह सौ में सौ दो सौ रुपया कम का आप कहीं कहीं भी जगह जगह जाओगे घूमने टहलने तो उतना पैसा लगेगा भाई तेल भराने में जानते हो ड्रायवर चलो अच्छा ठीक है आपको पन्द्रह ही सौ में घुमा देंगे चलिए ठीक है चलो ठीक है पन्द्रह ही सौ में घुमा देंगे आप घूम टहल लेना

चलिए ठीक है